مختلف قسم کی گارڈننگ کرنے کا شوق ہے اور میں نے اپنے گھر میں خود ہی مختلف قسم کی گارڈننگ کر کر رکھی ہے جیسے کہ ہم نے اپنے گھر میں امرود کا پیڑ لگا رکھا ہے اور آملہ کا پیڑ ہمارے گھر میں ہے اور دو مختلف قسم کی ہم نے گارڈننگ کی ہے اور کچھ ڈیزائننگ پیڑ پودے بھی ہمارے گھر میں ہیں جیسے کہ روسک روز کا گارڈن چمیلی اور اور دوسرے مختلف قسم کے ہیں تو ہمیں مختلف قسم کے پودے اور بیلیں اگانے کا شوق ہے